हमरा इलाकामे घुमय आयल पर्यटकके सामान्यतः कोनो समस्याके सामना नहि करय पड़ैत छै कियाकि ठहरबाक लेल सरकारी गेस्ट हाउसके प्रावधान कयल छै भोजन लेल सामान्यतः बाजार छै आओर स्वच्छताके सारा नियम कानून देखल जाइत छै यातयातोक कोनो समस्या नहि छै हँ एकटा छै मौसम जेकि कोइ भी पर्यटकके कतुक्को भी मौसम एक तरहसँ कहि सकैत छी जे झेल नहि पाबैत छै जेकि एगो बड़का समस्या छै